भेट म्हणटल्यार हांवें एकदां अशें ग्रिटींग कार्ड केलेलें जेन्ना हांव टिचेरीचे म्हणजें हांव जेन्ना टिचेरीचे हें करी पळय कोर्स करतात तेन्ना अशें म्हाका सरान ग्रिटींग कार्ड एक करपाक लायिल्लें बर्थडे म्हणून हांवें एकदां बर्थडेचें ग्रिटींग कार्ड केलेलें आनी तें अशें म्हज्या फ्रेंडाक दिवंक सोदतालें पूण दिवपाक पावूंक ना कित्याक तें सरान मागलें पूण हांवें मागीर कितें केलें की दुसरें एक ग्रिटींग कार्ड केलें आनी तें मागीर चिंतलें की दिवपाचें म्हूण काय मागीर ते फ्रेंडाक हांवें तें बर्थडेक दिलें म्हाका अशें केन्ना कोणें दिवंक ना गिफ्ट बी म्हूण पण म्हाका एकदां कोणें कृष्णाची मुर्ती दिलेली ती म्हजे कडेन आजुनूय आसा आनी म्हाका कृष्णा हो खूब आवडटा सो हावें ती मुर्ती अजुनूय तशी सांबाळून दवरल्या आनी म्हाका अही इच्छा जाता की म्हाका कोणें कितें तरी दिवचें लेटर म्हणल्याप पत्र बी कितें मुर्ती दिल्या एक आसा ती ग्रिटींग कार्ड बर्थडेक गिफ्ट म्हणल्यार म्हाका कोणूय चॉकलेटी बी असले कितें दितात नाल्यार मुर्ती बी तसलें म्हाका अजून तरी काय गावूंक ना मागीर ग्रिटींग कार्ड हॉबी आसा म्हाजी तशी करपाची आनी दुसऱ्यांकूय दिवपाची आतां हांवें अहे म्हाका फुलांचे हार बी करपाक आवडटा तशें हांवें एकदां दोनदां हार बी केले स्टॉकींगाचे अशें रिबीनाचे बी एक हार केला आनी देवाक घातले चवथीक तेन्ना म्हाका अशें बरें दिसलें की फर्स्ट टायम हावें अशें कितें करून अशें हांवें देवाक अशें दिलें कशें देवाच्या गळ्यांत घातलें आनी चवथ म्हजी बरी कशी गेलेली तेन्ना ती आनी तेन्ना म्हाका अहें कित्याक दिसलें की आनी हांवें एकदां अशी फुलां बी केलेली फांती घातलेली कळ्यांची म्हणल्यार सोलावुड म्हण एक आसता तिजी हावें एक फांती केलेली सो म्हाका एक तर ती आवडली कित्याक हांवें ती मम्मीक दिली म्हाकाय बरें दिसलें तेन्ना करून ती